हलो भैया नमस्ते आपके यहाँ से हम साड़ी एक ऑडर किए थे जो है तो आप है आप हम पीले कलर की साड़ी ऑडर किए थे आप हरे कलर की साड़ी भेज दिए है इस कलर के हम साड़ी नहीं आडर किए थे जो है अब हम पूरा मतलब पेमेन्ट कर चुके हैं मतलब गलत मतलब कलर मतलब भेज दिए हैं जो है इस कलर की हमको नहीं चहिए जो है किस कलर के भेज दिए साड़ी अभी यह उस कलर की साड़ी मतलब हमको नहीं चाहिए जो है जिस कलर की साड़ी मतलब आप भेजी थी जो है आप हम पीले कलर की साड़ी हम भेज मँगाए थे तो आप हरे कलर की साड़ी भेज दिए जो है इस कलर के हमको साड़ी नहीं चाहिए